ہلو آپ انڈین گیس سے بات کر رہے ہیں مجھے گیس ایکسٹرا گیس چاہیے تھا کیونکہ میرے گھر پہ سال گرہ کی پارٹی ہے آج شام کو تو اس کے لیے گیس چاہیے تھا ایکسٹرا میرا جو نمبر ہے گیس نمبر ہے اکاؤنٹ نمبر وہ ہے چون چھیالیس باسٹھ نبے باسٹھ نبے تیئیس ساٹھ اور جو میرا ایڈریس ہے وہ ڈومریا گنج چوراہا چوبیس بائیس بہتر تھرڈ فلور آپ کو وہاں پہ دو گیس سلنڈر پہچانے ہیں ساڑھے چودہ کلو والے اور اس کا جو پیسہ ہے وہ بھی بتا دیجیے میں ابھی پیمنٹ کر دے رہا ہوں اور اس کو جلدی سے پہنچا دیجیے ایک سے دو گھنٹے میں کیونکہ ابھی کھانا بنانے والے آ چکے ہیں تو اس کی ضرورت پڑے گی